दे मानोबा ए दे मैगंआथ' दंनायाथ' दंमोन एसे एनिफ्राय नायफै नों माबायदि मैगंखौ फसन्थ' जायो मैगङा दा लाफा दं लाइ दं फान्थावफोर दं बानलुफोर दं केजि दा बानलुफोरा बाजाराव आसि थाखा गाहाम फान्थावआ केजि त्रिस थाखा लाइ लाफा दङो दे रायज्लाय होनलाय लांनो हागोन एसे फाइखारि लांनाय नालाय एसे खमावब्लाबो मिलायनानै हरनांगोन ना मैगंआलाय बिनिफ्राय बायह्रा मैगं दंब्लाबो इदिहाय फानजोब द्रायनो हाया एसे एनै लांनो हागोन आरो मैगंफोरखो दामखो एसे मिलायनानै हरनांबाय आङो नोंबोथ' एसे लाब जाहै नांगोनना आं न'निफ्रायसो खाना हरनाय नालाय फाइखारियालाय एसेब्लाबो थाइसे थाइनै लाब जाहै नांखागोनना ओइ मैगंआव मुलि होआ जाहा न'नि मैगं जानायखो मुलि होआ दे एसे दामफोरखौ मिलायलायनानै एसे खम खालामना हरगोन दे आं लाङोब्ला अ लकेल मैगं नालाय आलुफोरा बुरथ'आखै आलुखौ बुरथ'आखै दा बुरथ'आ दामा एसे ओरैनो खम खालामनानै हरनां सिगोन फारला एकस'फोराव लाफाफोरा मुथासेयाव फन्द्र थाखा खरि हरगोन लाइफोरा दस थाखा दस थाखायाव जानाय नोङाहाय मुथा गिदिर गिदिर खाना हरगोनना आङो नोङो एसे माबा हैदोबाल फन्द्र थाखा मुथा हरनोसै आङो लाफाखो लाइखो आरो दस थाखायाव हरसै जाया होमब्ला दे दे दे जागोन दे नायफै नोङो नोंनि फसायनाय मथेसो लांनांगोनना फिथाइ सामथायब्लाबो अ दे